हलो जय झूलेलाल साईं छा हालु आहे मस्तु बढ़िया साईं फ्रूट खपंदा हुया घर लाइ कल्ह पूॼा हुई घर में सुभाणे मतिलबु पूॼा आहे त फ्रूट फल फ्रूट जीअं खपंदा आहिनि खपंदा हुआ हा हा छा छा अघु आहे सूफ़नि जो त अढाई सौ ऐं अंबु साहिबु अघ त जाम महांगा आहिनि वठूं था न साईं बाज़ारि में अघु घटि आहिनि अंब अंब खपंदा हुया ॾह खनि किलो त तव्हां घणा लॻाईंदव वाजिबी नमूने ॿुधायो न बाज मां मां तव्हां खे फोन कई आहे त तव्हां मूंखे मार्केट खां घटि ॾियो न जीअं फ़ाइदो पए मार्केट जो अघु त हूअं बाज़ारि मां वठां तव्हां खां कीअं वठां मां बसि तव्हां जे तव्हां जे दुकान जे पासे में ई आहियां त ॿुधो न मां तकड़ि में आहियां थोरो ॾह ॾह किलो अ बादाम अंब कढी रखो ऐं स्ट्राबेरी हूंदी पंहिंजे वटि स्ट्राबेरी जा ॿ बॉक्स कढी रखो ऐं सूफ़ ॿ किलो साइड कयोसि सुठा पर कश्मीरी सूफ़ आहिनि न ठीकु आहे ऐं ऐं आलूबुख़ारी अथव आलूबुख़ारी आलूबुख़ारी घणे सौ वीह रुपिया हुन जा सौ रुपिया ॾींदोमांव ॿ किलो उहो बि साइड कयोसि ऐं पंहिंजो सौ अरे कंहिंमें त मानु रखो साहिबु कंहिंमें त साहिबु मानु रखो ग्राहक जो बि सौ रुपिया लॻाए ॾियो सौ रुपिया लॻाए ॾियो ऐं उनखां पोइ इहो अंगूर पिया अथव कारा अंगूर जीअं ईंदा आहिनि ॼमूं ईंदा आहिनि अच्छा ठीकु आहे पोइ इहे सभु साइड कयो ऐं पंहिंजो इहो चेरियूं पयूं अथव चेरियुनि जा जो किलो किलो वारा बॉक्स ईंदा उहे पिया अथव ॿियो छा छा पियो अथव नाका घणे किलो आहिनि सौ टीह रुपिया किलो आहिनि त किलो खनि उहो बि साइड कयोसि ठीकु आहे साहिबु मां आयोतीमांव बसि ॿीं मिंटें में अचांव हा हा जय झूले